हाँ सर नमस्ते क्या चल रहा है आपका ऑफिस में ही हैं अभी आप हाँ मुझे मानव के लिए छुट्टी चाहिए थी ग्वालियर का है

एक पारिवारिक मैरिज है उसमें तो उसमें जाना आवश्यक है क्योंकि फैमली फ़ंक्शन है तो सभी को जाना है वह उसमें क्या है कि गेट टूगेदर हो जाएगा तो फिर मुलाकात हो जाती शादी में जाते हैं तो इसलिए सोच रहा था कि चले जाएँ दिया परमिट कर दें मानव को छुट्टी का

यह करीब हो जाएगा एक पाँच छः दिन का प्रोग्राम है तो मतलब जाना आना मिलकर सब टोटल पाँच छः छः दिन में वापस आ जाएँगे

जी तो यह ऑनलाइन भी हो रही क्या अभी

हाँ ठीक है वह करवा लेंगे आपन यह लैपटॉप साथ में ले जाएगा तो रूम में बैठ कर और क्लास अटेन्ड कर लेगा तो इसके लिए भी इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा ऐप्लीकेशन एक

ओके ठीक है दोनों मैं आपसे उनसे भी बात कर लूँगा और एप्लीकेशन आपको दे दूँगा मैं तो कल स्वयं उपस्थित होकर मैं दे देता हूँ ठीक है सर